हमारे यहाँ वो आस्तिक बाबा मन्दिर है और माता शीतला का मन्दिर है और हमारे पास में करीब नौ किलोमीटर पे वो है गोमती नदी ये सब स्थान हमारे यहाँ बहुत बढ़िया हैं और बहुत पूज्यमान हैं जहाँ हर आदमी जाता है जो भी इनसे अपनी कामना करता है वो आस्तिक बाबा भी पूर करते हैं और माता शीतला मन्दिर ये भी बहुत पूर्ण करती हैं और गोमती नदी तो हमारे यहाँ की बहुत सिद्ध हैं क्योंकि सब लोग कहते हैं कि उत्तरायण को गोमती नदी बहुत कम तुमको मिली मिलेगी और हमारे यहाँ जो झूलाघाट है ये जो है उत्तरायण को बहती हैं बहुत पुण्य स्थान हैं वहाँ हर आदमी स्नान करने के लिए जाता है गाँव से हर आदमी जाएगा तहेमा पूर्णिमा के वो वाले दिन गंगा स्नान वाले दिन तो जाएगा जाएगा और हमार जऊन पार्टी जो है ये तो जब जी चाहता है तब दस पाँच लड़के इकट्ठा कइके चलो गोमती चला जाए और हमारे यहाँ मंदिरों में तो डेली नियम ये है कि वहाँ लोग बाग जो कोई दुकानदार है कोई कैसो है तो बहुत लोग तो ये मानते हैं कि जब तक वो पहले घर से निकल के पहले माता सीतला या आस्तिक बाबा या जंगली शिव बाबा वहीं जाएगा तभी जो है उसके बाद अपना काम करेगा तो ये सब स्थान हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया हैं देखो भैया होइ गा